मुंहिंजे घरु में चारि रूम आहिनि ऐं न चेइनी रूमनि मां हिकु रूम खे मॉडन लाईब्ररी ई करे छॾियो आहे मां हुनमें घणेई किताब रखिया आहिनि मूंखे किताबो पढ़ण जो घणेई शोंक़ु आहे मां जंहिं महिल बि वांदी वेठी हूंदी आहियां मूंखे किताब पढ़ण जो घणो शोंक़ु आहे मां किताबु पढ़ण वई रहंदी आहियां घणो ई टाइम घणो करे त मूंखे टाइम मिलंदो कोन्हे एॾो पर तंहिंखा पोइ बि छोजो मूंखे पढ़ण सां प्यार आहे त हिन करे माँ हुते घणो वेहनि पसंदि कंदी आहियां ऐं पढंदी आहियां मां चाहिंदी आहियां त मुंहिंजी जेका लाइब्रेरी आहे जेका मुंहिंजे रूम में लाइब्रेरी आहे उनखे मां अञा सुठी तरह सां सजाया हुनमें घणनि घणनि विद्वाननि जा किताब रखां ताकी मां हुननि मां कुझु सिखी सघां समय जे अनुसार मूं जेमल्हि बि वेहंदी आहियां मूंखे टाइम मिलंदो आ तीअं तीअं मां खणी करे हुनखें पढंदी आहियां